हमे वीडियो कॉलो करै छियै वॉईसो कॉल करै छियै दूनू रऽ अपना अपना विशेषता छै जादातर हमे वॉइस कॉल करै छियै अपन अपना परिवार ओरिवारमे बात करै छियै दोस्त उस्त लअ बात करै छियै कम काम पड़लै तऽ कम काम पड़लै तऽ वीडियो कॉल नहि करके वॉइसे कॉल करलियै आओर जे जादा बात हमे परिवार अरके छीके माय अरके दिखाबै छिके हमे की करै छियो हमे कहाँ की खयलै इसब देखाय ले वास्ते हमे वीडियो कॉल मायके करके हाल चाल पूरा ई घरमे ई होलै आज घरमे उ काम होलै तऽ माय दिखाबै छै आओर हमे भी दिखाय छियै हम हॉस्टलमे भी रहै छियै तऽ हमे दिखाय छियै दिखाय छियै आओर जादातर हमे हमरा एकटा फ्रेंड छीके आशीष ओकरा हमे भी जादातर अभी वीडियो कॉल करै छीके ओकरा बारेमे जानै छियै ओ नोट्स बनाबै छै पढ़ै छै खेलै छै तऽ सब हमे बताबै छियै फिर दोनो आपसमे मिलजुलके बात करै छीके दोस्त लोक ग्रूपे कॉल होलै तऽ हमे इंस्टाग्राम वट्सएपपर हमे वीडिओ कॉलो करलियो जादातर हमे कॉल करैके बाद करै छै दोनोपर ई नहि छै की एकटा पर्टिक्युलर छीके की एकटापर जादा बात करलिए दूसरापर नहि बराबर एकरोपर वीडियो कॉलपर बात भी करिलै छियै आओर वॉइसो कॉलपर हमे बात करै छियै